जय झूलेलाल असांजी सिंधी भाषा हेॾी मिठिड़ी ऐं एॾी सवली आहे की ॿी जाती वारा बि असांजी भाषा ॾाढी आसानी सां सिखी वेंदा आहिनि ऐं असांजा खाधा कढ़ी चांवरु बिहु पटाटनि जी भाॼियूं साॻ चांवरु लोला चोथा इहे सभु हेॾा सुठा हूंदा आहिनि की ॿी भाषा वारा माण्हुनि खे असांजो खाधो हेॾो वणंदो आहे की उहो एॾी तारीफ़ कंदा आहिनि ऐं असां असांजे समाज में सिंधी भाषा खे उजागरु रखण लाइ क़ाइमु रखण लाइ मेल झोल कंदा आहियूं ऐं सामाजिक प्रोग्राम कंदा आहियूं असांजी भाषा ॾाढी मिठी भाषा आहे